वर्सान जेन्ना थंडेचे दीस आसता त्या टायमार म्हाका दिसता की तारे चड दिसता किद्याक म्हटल्यार जे जे पल्युशनाची लेयर आसता पळय तें सकयल येता आनी आमकां चड दिसपाक मेळतात थंडेचे दीस तारे पळोवपाक चड बरें आनी त्या टायमार तूं मातसो चायेचो ग्लास बीन घेवन भायर टॅरसार बीन ओग्गी बसून तारे बीन पळोवपाक मेळता हांव चिंत्तां एक दुर्बीन घेवपा खातीर दुर्बीन बीन घेवन तारे पळोवपाक त्या टायम तो टायम वोर्साचो सगळ्यात बोरो तारे पोवपा खातीर गर्मेच्या दिसान गर्मी रातचीय गर्मी जाता आनी दिसचीय गर्मी जाता आनी त्या दिसांनी तारे पळोवप आनी न्यू यराचोय टायम चड बरो न्हू हरशीं पळोवपाक गेल्यार सगळ्या थंय पाटये बीन आसता आनी त्या टायमार न्हू थंडेचे दीस बरे तारे पळोवपा खातीर